होली हमर सभके महा पर्व छै होलीके दिनमे हमसभ बहुत आनंदित रहैत छियै होली मनाबैके लेल हम सब अपना अपना घर से बाहर चलि जाइत छै दोस्त सभ यार सभके साथे खूब मजा करैत छियै होली मनाबैके लेल हम सभ अबीर रङ्ग लगबैत छियै लाल रङ्ग रहैत छै पासमे हमर कारी रङ्ग नहि रहैत छै फेर हम सभ दोस्त सभ यार सभके लगबैत छियै होलीमे होलीके दिनमे हम सभ बहुत बहुत आनंदित रहैत छियै होलीके दिनमे हमर सभकेँ माइ बहुत पुआ पकवान सभ बनबैले रहैत छै होलीके दिनमे हम सभ खूब आनंद करैत छियै आओर बहुत बहुत रङ्ग लगबैत छियै अपना दोस्त सभ यार सभके हो